ट्रेन हिकु यातायात जो सभिनी खां सुठो सोर्स आहे ट्रेन जॾहिं हलंदी आहे त उन में गड़गड़ाहट थींदी आहे सभिनी खां तेज़ु हलण वारी ट्रेन हूंअ घट में घटि टीह किलोमीटर ऐं सभिनी खां तेज़ु चार सौ सठि किलोमीटर आहे चीन जी शंघाईअ में जेकी ट्रेन हलंदी आहे उहा चार सौ सठि किलोमीटर तेज़ु हलंदी आहे लारज़ेस्ट ट्रेन ऐं उन्हनि जूं ट्रेनूं बि थींदियूं आहिनि उन में सीटूं टे हिते टे हुते ऐं ॿ साम्हूं थींदियूं आहिनि सेकिंड ए सीअ में ॿ हिते ॿ हिते ऐं ॿ साम्हूं थीदियूं आहिनि इंजन जो शोरु पहीयनि जे घिसिकण जी आवाज़ु जॾहिं ट्रेन बीहंदी त हिकदमि डिरिर्र कर के घिस के करे बीहंदी आहे ऐं ट्रेन जा बर्थ जेके हूंदा आहिनि सभिनी खां कंफ़र्टेबिल हूंदा इन ट्रेन जी सीटूं कंफ़र्टेबिल हूंदियूं आहिनि तॾहिं ट्रेन हिकु अहिड़ी यातायात जो ओ मञियो वेंदो आहे जंहिं में सभिनी खां सुठी ट्रेन हूंदी आहे असां ट्रेन मां ॾाढियूं यात्राऊं कयूं आहिनि हिकु सुठे मां सुठी यात्रा असां अमृतसर जी कई असांजे सिंधी लेडीज क्लब जे ग्रुप सां उन में असां वीह ॿावीह ॼणा हुआसीं ॾाढी सुठी तरह ट्रेन जी यात्रा कई रस्ते ते रोटियूं खणी वियासीं खादियूंसीं कयूंसीं पाण में ॻाल्हायोसीं गाना ॻायांसीं अंताक्षरी कयूंसीं ॾाढी ई सुठी तरह ट्रेन जी यात्रा कईसीं हुअ हिकु न भुलिजण वारी ट्रेन जी यात्रा आहे